जी हां जी में अपना पूरा दिन ऐल्लै मेरे कॉलेज़ लग्गे दे न ते ऐल्लै में अगर गल्ल करांऽ ते में सबैह्रे पंज बज्जे उट्ठनी होनी आं ते फ्रेश होनी आं थोह्ड़ा हारा थोह्ड़ा हारा वर्क आऊट करनी आं ते फिर जाइयै में मेरा कॉलेज़ काफी दूर ऐ ते में जल्दी निकलना पौंदा ऐ छेऽ जां सत्त बज्जे में अपने घरा कॉलेज़ आस्तै निकली ज'न्नी आं होर फिर में कॉलेज़ ज'न्नी होनी आं कॉलेज़ जाइयै अ काफी दो तिन्न घैंटे लग्गी जंदे न मिगी कॉलेज़ जंदे बाकी ग्यारां दस बजे में पुज्जी ज'न्नी कॉलेज़ पुज्जी जन्नी आं ओह्दे बाच मेरे कलॉसेज़ लगदियां न एन सी सी ज्वॉइन कीती दी फालिन्स होंदे न मेरे फॉल्न दे बाद मेरी काफी डेढ़ दो घैंटे दा फॉल्न बी होई जंदा मेरा फालिन्स अटेंड करने दे बाद रेस्ट करने दे बाद फिर में अपनी कलॉसै च ज'न्नी होनी आं कलॉसां लगदियां न मेरियां ग्यारां टू बारां बारां टू इक इक टू दो ओह्दे बाच मेरी क्लॉसेज़ खत्म होई जंदियां न ओह्दे बाच में बापस घर ज'न्नी होनी आं उद्धरा कॉलेज़ दा निकलनी होनी आं दो बजे ते ज'न्नी होनी आं चार पंज बजे घर पुज्जनी होनी आं पंज छेऽ इ'न्ने बजे में घर पुज्जनी होनी आं ते ओह्दे बाच घर पुज्जने बाद रोटी शोटी खाइयै फ्रेश थोह्ड़ा होइयै अपनी जेह्ड़ी जो बी कीते दा होंदा पढ़ाई आह्ली साइड थोह्ड़ा ध्यान दि'न्नी आं थोह्ड़ा पढ़नी आं होर पढ़ने दे बाद थोह्ड़ा घरै दे क'म्म करनी आं शामीं मम्मी दी हेल्प करनी आं अ घरै दे जि'न्नें बी क'म्म होंदे काफी क'म्म बी करनी होनी आं रुट्टी बनाना होर झाड़ू बरतन सारा करनी होनी आं रुट्टी बनाने दे बाद फिर शामीं बापस अपना थोह्ड़ा हारा पढ़ाई आह्ला करी लैनी होनी आं पढ़ी लैनी होनी आं होर ग्यारां बजे तक सेई ज'न्नी होनी आं सबैह्रे बापस उट्ठियै रोज़ मेरा जेल्लै बी मेरे कॉलेज़ लग्गे दे होंदे न रोज़ मेरा इ'यां रौहंदा होर जदूं मेरी छुट्टी होंदी अदूं में सबैह्रे उट्ठियै अ थोह्ड़ा फ्रेश बगैरा होइयै अपने पैह्लें ते सारें कोला पैह्लें ते में अपनी मम्मी दा हेल्प करनी आं मम्मी घर दे जेह्ड़े क'म्म होंदे न उं'दे च में हेल्प करनी आं साफ सफाई घर दी रुट्टी बगैरा सारा कुछ कर करनी होनी आं मम्मी दी हेल्प कराई करूइयै दपैहरीं जेल्लै मिगी जेल्लै कुदै टाइम लगदा ऐ फिर में दपैहरीं फ्री टाइम च अपनी बुक्स दिक्खनी होनी आं पढ़नी होनी जो बी होंदा ऐ फिर थोह्ड़ा बहोत सिलाई बी करनी होनी आं थोह्ड़ा ओह् करी लैनी होनी आं होर इ'यां गै सिलाई बगैरा कुछ एक्टीविटीज करदी रौह्नी ऐ जो बी मिगी औंदियां मेरे दमाकै च पढ़ाई दे कन्नै कन्नै काफी करी लैनी आं ते भैन ऐ मेरी उसी पढ़ानी होनी दपैह्रीं फिर शामीं बापस उठियै बापस अपने घरै दे क'म्में ई घर दे क'म्म करनी होनी आं ओह्दे बाच मम्मी दी हेल्प कराइयै शामीं बापस डेली उ'ऐ रौह्ंदा मेरा घर क'म्म हेल्प कराइयै शामीं फ्री होनी जेल्लै बापस अपनी बुक्स पढ़ने आह्ली साइड ध्यान दि'न्नी आं होर थोह्ड़ा बहोत पढ़ी पुढ़ियै फिर रातीं ग्यारां बजे धोड़ी बापस सेई ज'न्नी आं होर फ्री जेल्लै मिगी छुट्टी होंदी मिगी छुट्टियें च इ'यै घर दे क'म्म होर एक्टविटीज होर कुछ करी लैनी होनी ऐ अपने घरै आह्ले कन्नै टाइम स्पेंड करनी होनी आं दादा दादी न चाचू चाची उं'दे कन्नै टाइम स्पेंड करनी होनी आं उं'दी हेल्प करनी होनी क'म्मै च होर जदूं में कॉलेज़ जाना होंदा अदूं मेरे कॉलेज़ ते इ'यै रौह्ंदा पढ़ाई पढ़ाई आह्ली साइड ध्यान एन सी सी आह्ली साइड ध्यान होर बस